کیا ہماری بات یادو ٹرانسپورٹ سے ہو رہی ہے ہاں سر سر اگلے منتھ کے لیے ہمیں سمری بختیار پور جانا ہے کتنے آدمی سر ہم لوگ تیس سے چالیس آدمی ہیں آپ کے پاس کون کون سی گاڑی ہیں اسکارپیو انووا بلورو انووا کرسٹا سر تیس چالیس آدمی میں کتنا گاڑی کرنا پڑے گا وہ ہم کو اور تین سے چار سر اس کا پرائز کیا ایک گاڑی کا پندرہ سو روپیہ تیل کا یا وداؤٹ تیل اچھا تیل ہمیں ڈالنا سر آپ کا جو گاڑی کا پیپر ووپر ہے وہ سب تو کمپلیٹ ہے نا کتنا کلو میٹر ہوگا سر پندرہ پچیس سے تیس کلو میٹر ہوگا ایک طرف سے تقریباً پچاس کلو میٹر اپ ڈاؤن تو ابھی بک کرنا پڑے گا اوہ ابھی ابھی بھی بک کر سکتے ہیں تو ایڈوانس میں سر میرا گاڑی بک کر لیا جائے فلاں تاریخ کو مطلب جانا ہے مجھے دس اگست کے شکریہ